जोंनि बे ओनसोलनि धोरोमारियै धोरोमा ब्रह्म धोरोम गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि धोरोमखौ जों फालियो किन्थु बेवहाय गुबुन गुबुन माबाबो धोरोमबो दङ बेनिफ्राय जोंहा ब्रह्म नालाय जिखुनु माबा मोनसे खालामनो सुभ' खामानि मावनोबाबो जोङो जयग' होयो आरो बेनिफ्राय जोंहा गामियावबो मोनसे मन्दिर दङ बे मन्दिराव जोङो प्रथ्येक बैसागु माबा अमाबयसा फुर्णिमा बोसोर गोदान मोनफ्रोमबो तिथियाव जोङो जयग' होयो आरो बेनिफ्राय गावगावनि न'खरावबो माबा मोनसे सुभ' खामानि बा मानसि थैनाय बा माबा मोनसे जायोबाबो जोङो गुबुन फुर'हित थायो जोंना बे फुर'हितखौ लिंहरनानै जों न'आव जयग' होनानै न'खौ फोथारो आरो जिखुनु खामानि मावनोबानो जोङो ओंखाम गोरलै हक गथ'नि जोनोम सान हक माबा मोनसे हक जिखुनु जों जयग' होनानै खामानिखौ मावजेनो आरो आरो जयग' होनो थाखायबो अनेक जगार नांगौ बन नांगौ आरो बेनिफ्राय प्रसाद नांगौ फिथाइ सामथाइ नांगौ बासन बरथन अनेक जगार खालामनानै जों फुजाखौ होयो आरो हाबा हाबायावबो जोङो जैग'नि दाराय हाबा होयो आरो फुर'हित फैयो आरो हाबायाव बेराद मोजां नुयो जैग' माबा ब्रह्मनि हाबा होनायखौ जाग जमग औ आरो बेनिफ्राय आवाथि मनदपखौबो साजायो आरो बेयावबो साजायग्रा मानसिबो दं नङाबा न'खरनियानो जि मोजां साजायनानै बेवहाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान फुर'हित आरो रायजो राजा गासैबो साखि थानानै हरनि समाव लग्न' नायनानै बे लग्न' मथे जि समाव हाबानि लग्न' जायो बे लग्न'खौ होसोनानै जोङो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ हाबा होयो आरो बेवहाय बयबो रायजो राजायानो बा न'खरनि बिमा बिफा गारजेन बिसोरो जयग'नि माबायावनो समावनो बे जुलि जाखां जयग' जाखांनायनि उनाव जुलि होयो आरो जुलि जाखांनायनि उनाव गारजेना बेवहाय अरखौ जयग'खौ साखि दोननानै हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ आशिर्बाद होयो आरो गिदिर गिदिर मानसिया जेनेबा बयसनि गिदिर गिदिरा बिमा बिफा गारजेन आरो रायजोनि गिदिर मानसिफ्राबो बे जयग'आवनो बिसोरखौ मोजाङै संसार जाथों होननानै आलो गोजोन रायजो जाथों होननानै बयनिबो सिगाङाव साखि दोननानै आसिरबाद होयो आरो मानसि थैयोबाबो जोङो जोंनि धोरोमनि मथे आरो जों ब्रह्मसो नालाय गुबुन धोरोमखौथ' जों बारा मोजाङै मिनथिला मानसि थैयोबाबो जोङो बिदिनो जोंनि गावनि धोरोमनि मानसिया ज' ज' ओंखारबोनानै बिदिनो बिबान खा माबा गोथै लांनायनि नियम बानायो आरो जे थैनायनि लांनायनि सिगां गोदोआव जोंनिया बर'फोरा ओंखाम ओंख्रि दै माबा माबि दौ हरोमोन ना दा जोंनि ब्रह्म धरमनि मथे बे खामानिखौ मावनो होयाखिसै आरो दा जोङो जास्ट बिदिनो इसोरनि नाम लानानै बे बैसाङाव बिसिनायाव दोननानै धारा गोदान लाबोयो आरो बिबार बावो बेनिफ्राय गोथैखौ जि गुफुरजों खोबनानै जेब्ला लांनो ओंखारो होनबा जोंनि ब्रह्म धोरोमनि मथे जय ध्व'नि होननानै खोनथाम खोनथाम जय ध्वनि होननानै सोर सोर खनथाम बानैनो खनथाम गिदिंनानै ससानाव लाङो औ औ बिनिफ्राय गोथैखौ गारनानै फैनानै दस दिन दस दिन दसा मानियो नालाय दस दिन सानफ्रोमबो जयग' होनांगौ आरो दसा जाजासिम बे खालामनानै बिनिफ्राय दस दिनाव दसा गारबाय बेनिफ्राय खमथा अनु जायो जायफोरहा जेब्ला हायो बे हिसाबै बेखौ स्रादध' खालामनानै बिनि आथमाखौ बिदाय होयो आरो बेनिफ्राय गथ' गोरलै जायोबाबो जोङो सुवा मानियो आरो गोदोआवथ' जेबो गैयामोन दानिया जोंनाबो एसे फोसाब्बाय नालाय रोंजोब्बाय नालाय बयबो सिखित जाजोब्बाय दा जोंनियाबो गथ' गोरलै जायोबाबो जों मास मोनसेनि उनाव जयग' होनानै न'खौ फोथारो आरो